सुपौल जिलाके जलवायु एतय हर तरहके मौसम ठण्डा गर्मी वर्षा हर तरहकेँ मौसम रहैत छै खास तौर पर जब बाढ़िके मौसम आबैत छै बाढ़ि बारिशके मौसम आबैत छै तऽ हमरासभकेँ कोशी दिआरा क्षेत्र से पड़ैत छी तऽ काफी बाढ़ि आबैए आओर कोशीके लोककेँ बहुत मुश्किलके सामना करय पड़ैए ई बाढ़िके महीना जब रौदी होइए तऽ रौदीमे एहन भयङ्कर रौदी होइए कि बहुत सारा फसल नष्ट भऽ जाइए आ बाढ़ि आयत तऽ बाढ़िमे पूरा सभकुछ फसल दहाए जाइत छै आओर जब एतय बारिश आयत तऽ बारिशके कोनो समय सीमाके कोनो अवधि नहि रहैत छै कि कब बारिश एतै कब नहि एतै जब आबैत छै तऽ काफी ज्यादातर बारिश कई दिन तक होइते रहैत छै आओर हमर इएह अनुभव यए कि प्रकृति अपन सामंजस्यके एकॉर्डिंग एहि काम के करैत अछि गर्मी होइए तऽ गर्मीमे काफी परेशानी बढ़ैए तापमान कभी ज्यादा रहैए कभी कम रहैए कठोर गर्मी होइए तऽ लोक बहुत एहिसँ त्रस्त होइए बस इएह हमर अनुभव अछि